म्हाका प्रवास खूब आवडटा भोंवपाची कारणां म्हणल्यार म्हाका वेगवेगळ्या राज्यांत देशांत वसून तेंगें संस्कृती जाणा जावपाक जायी तेमी कशें करून वागता तेंगे कितें कितें उत्पन्न करता म्हणल्यार तेंगें झाडां कसलीं आसा फळां कसलीं मेळटा हें सगळें म्हाका जाणां जावपाक जाय आनी म्हाका अशें करून नेचराचो व्हूव बी पळोपाक खूब आवडटा ताका लागून हांव भोंवत आसतां म्हागे हालीं केल्लो प्रवास म्हणल्यार केरलाचो हो प्रवास खूब बरो आसलेलो आमी रेल्वेन गेलेली आमची सगलीं कुटुंब गेल्लो दोन दीस लागले आमकां थंय पावपाक थंयचीं देवळां भोंवलीं थंगाचों वातावरण पयलो आनीक पांच दिसांनी आयली परत घरा